ہمارے حیدرآباد ضلع میں کئی ثقافتی تہوار اور تقریبات ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ پندرہ اگست ہے چھبیس جنوری ہے یوگا ڈے ہے اور علاقائی مذہبی قومی بین الاقوامی کئی قسم کے تہوار منائے جاتے ہیں محرم ہوتا ہے یہاں پر عیدیں منائی جاتی ہیں اور بونال منگایا جاتا ہے تمام تقاریب اچھی طریقے سے منائی جاتی ہیں